आसामनि माखासे हारिमुवारि दोरोङारि आरो नेमखान्थिफोरानो जाबाय जेरै जोंहा दङ' बैसागु बैसागुआव जोङो मोसौ मैसोफोरखौहाय गासिखौबो फुङावहायनो थुखैस्रांजोबनानै लाउ फान्थाव बा लाउ फान्थाव बेफोरबादि मालाखौहाय जोङो सुनानैहाय मोसौनो गानहोयो मोसौखौ थुखैखांनानै ओमफ्राय जोंहा न'फोरखौबो खाथ्रि बिलाइ बा थाराइ बिलाइ बेफोरजोंहाय खानानैहाय दोनो माबायावहाय दरजायावहाय जे मोनसे बोसोर गोदान नालाय बेनिखायनो गाज्रि नोजोरा दा नांथों आरो बेफोरबादि फोथायाय दङ' जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदोनिफ्रायनो आरो जोङो बैसागुवावहाय गोखा गोखै जायो संक्रान्थियावहाय बेनो जादों जेन'बा लाफा सायख' दिंखिया मैगं ओमफाय थाराइ बेफोरबादिनो गोबां मैगं दं आरो बेफोर मैगंफोरखौहाय जोङो संक्रान्थियाव जानांगौ होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो जाहाथे जोंनि देहाया बा जोङो मोजाङै मोजां थानो मोनो बोसोर गोदाननिफ्राय मोजाङै मोजां जोङो संसार जालांनो मोनो बेफोरबादि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो आरो बर'फोरा बैसागुखौहाय गोदो जेन'बा सप्तासे जायोमोन आरो सप्तासे जानांगौ होननानै फोथायनाय दङ'मोन बिनिखायनो बर'फोरा रंजा खुसि मोजाङै बिदा फंबाय न'खर मोजाङै बयखौबो बिमा बिफा बा बिनानाव फंबाय गावजों गाव खुलुमलायनानै मोजाङै मोजां बैसागुयावहाय ज' ज' रंजायोमोन गासिबो आरो मागो मागो होननानै बुंब्लाथाय जोंहा फिथा सिथाव ओरि बायदिसिना जानाय आरो बे मागोयावहाय जोङो बर'फोरा बेखौनो फोथायो जे सोरांस्लाबनो मोनै सोरां सोरांस्लाबनो मोनै जेन'बा दाउखा दाउखा गाबै समैवनो जोङो दुगैनांगौ आरो दाउखा गाब्लाथाय बा दाउखा जोंखौ दुगैनायखौ नुब्लाथाय माबा मोनसे जागोन बा माबा मोनसे इसारा फोरमायनाय जागोन आरो माबा मोनसे गाज्रि जागोन होननानै आरो जोंहा बेफोरबादिनो गोबां बर'आव नेमखान्थिफोर दङ' बेफोरनोसै